पुरनदेवी तऽ स्थायी मन्दिर छै तऽ हमरा लोकके सासु आर पूजा करै छलै ददिया सासु भी पूजा केलकै तऽ ओहि मन्दिरमे हमसब माथा टेकलिए तऽ भगवतीके हमलोक अपना मोनमे ठानने छलिए हे भगवत्ती हमरोपर दया करिऔ आओर पर घुमैके लिए हमलोक की चाहबै तऽ अपना पारक चलि जाइ छिए पारक जाकऽ किछु देर मोन बहला लै छिए ननदके घर चलि जाइ छिए मोन बहला लै छिए अभीके तऽ समयमे तऽ ढेर सारे अऽ निकललै हँ माॅल तऽ माॅलमे भी चलि जाइ छिए तऽ किछु कपड़ा लत्ता बाल बच्चाके लऽ लै छिए किछु अपने बर्तन बासन भी माॅलमे मिलै छै तऽ हर चीज लऽ लेलहुँ आओर लऽ कऽ अपना घरके ओर अपना चलि अएलोँ किएक तऽ हमलोक तऽ बेसी अऽ अथी नहि छिए बेसी पइसा कौड़ीवाली नहि छिए अपना गरीब छिए तऽ हमलोक तऽ गरीबेवला काम करबै ने इसीलिए हमलोक बेसी तऽ नहि बोलि सकै छी तहन जतबे बोलै छी ओतबे अहाँ अपना जे करब